हेल्ल' साउथ इन्डिया रेस्टुरेन्टमोन ना आं अर्दार खालामदोंमोन अर्दार खालामनायाव आं मम' अर्दार खालामदोंमोन ओमफ्राय चिकेन ललिप'पसो फैदों ओमफ्राय बे आंथ' मम' अर्दारसो खालामदोंमोन ना होनबालाय मानो चिकेन ललिप'प फैखो बेखौ रिटार्न खालामनांगोन आंथ' मम'सो अर्दार खालामदोंमोन रिटार्न खालामाबाथ' आं फैसाखौ हरनाय नङा नांगौबा बेखौनो जागोना आं जानानै फैसा हरनाय नङा नोंसोरो रिटार्न खालामाबा